ہاں جی میں ایک بار کھیلا لیکن اس کھیل میں بہت مایوسیی سامنا کرنا پڑا کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی جس کے باوجود میں فٹ بال کھیل رہا تھا کیوں کیونکہ میری ٹیم کو میری سخت ضرورت تھی کیونکہ میں ایک اچھا فٹ بالر اس ٹائم تھا اس لیے میں کھیلنا گوارہ سمجھا اس کے باوجود میں نے کھیلا اور ہماری طبیعت اور زیادہ مزید خراب ہو گئی جس کی وجہ سے میں پوسپون کر کے کھیل کو ختم کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن میری ٹیم نے پھر بھی امپریس کر کے ہمیں سمجھایا اور بولا کہ دیکھو تم کو ہم میں نے کلکتہ سے لایا ہے اس لیے تمہاری تمہیں کھیلنا بہت ضروری ہے اور تم تم نہیں کھیلو گے تو میں ہار جاؤں گا جس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہوگا جس کے وجہ سے ہماری ٹیم کو بیک ہارنا پڑ جائے گا جس کی وجہ سے ہماری ٹیم کو کپ ہارنا پڑ جائے گا تو میں نے کھیلنا اسٹارٹ کیا اور اتنا کھیلا اتنا کھیلا کہ میں ہاسپٹلائز ہو گیا میں ہاسپٹل گیا جس کے وجہ سے مجھے بیڈ پہ رکھا گیا مجھے پانی چڑھایا گیا اور مجھے سوئی دیا گیا انجیکشن دیا گیا اور قریب تین مہینہ میں بیڈ پہ رہا اور کچھ کھانا پینا نہیں کھایا صرف کھچڑی کھایا اور میں گولکھ پیا اور نے کیپسول وغیرہ کا میں خوب اہتمام کیا اور ڈاکٹر نے مجھے اور ڈاکٹر نے مجھے یہ بہت اچھا سا علاج کیا اور ٹیم نے بھی مجھے اچھا سے عزت دی اور ٹیم نے کہا تمہارے جیسا کھلاڑی آئندہ بھی مجھے ملے جس کی وجہ سے میں ایک ایک اچھا ٹیم ممبر بن سکوں گا جس کی وجہ سے میرے ٹیم کو بہت فائدہ ہوا اور ہماری ٹیم جیت گئی